मैम सर सोफी इस्कूल की प्रिंसिपल बोल रहीं हूँ बोलिए

अच्छा अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए अच्छा

हाँ कोई बात नहीं अरे मैम पर चार दिन तो बहुत होते हैं अभी तो बच्चों का पढ़ाई का समय चल रहा है क्लासेस चल रही हैं हाँ वैसे क्या आपका कार्यक्रम तो थोड़ा लंबा है बच्चों का नुकसान होता है अभी पढ़ाई चल रही हैं एक्जाम आ रही हैं आगे तो फिर बच्चे भी पीछे हो जाते हैं ना चार दिन जैसे चार दिन में जो कोर्स होगा वो बच्चे कर ही नहीं पाएँगे और जो रह जाता है रह जाता है टीचर्स क्या है कि एक एक बार पढ़ा देते हैं तो दोबारा बच्चों को फिर वो वहाँ तक नहीं लाते हैं वो फिर आगे का मतलब पीछे का छूट ही जाता है वो बच्चे फिर आगे बढ़ जाते हैं और ये वाले जो जे एबसेंट रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं तो आप थोड़ा और छोटा कार्यक्रम बनाते कोशिश करके अच्छा अच्छा हाँ तो आप अगर उसको करा सकें तो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे छुट्टी देने में जैसे आप उसको कवर करवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चे क्या हैं छोटे हैं तो वो भूल जाते हैं फिर पीछे का पीछे छूट जाता है वो बच्चों से आगे पूछते भी नहीं हैं आ कर कि क मतलब तीन चार दिन में क्या पढ़ाई हुई क्योंकि ये तो बच्चे हैं छोटे हैं ना तो अगर आप करा दो तो मैं मैम से कह दूँगी क्लास टीचर से उनकी कि वो आपको ऑनलाइन सब बता दें

हाँ नहीं नहीं बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते छोटे बच्चों को तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा तो ठीक है मैं छुट्टी तो कर दूँगी उसकी मतलब दे दूँगी उस छुट्टी तो और बस आप उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना और उनको कवर करा देना और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना मतलब ज्यादा लंबा मत खींचना कि चार दिन की जगह आप और ज्यादा लंबे समय तक छुट्टी मना लो है ना है ना चलो ठीक है ठीक है